जेन्ना केन्ना लायट गे कापली गेली वयता तेन्ना आमकां त्रास जाता बट गोंयचो लोक हो अ जेन्ना लायट नासता आमकां दिसना ते टायमार काळखांत मेणवातीं पेटयता आमी पणट्यो पेटयता तशेंच इमर्जन्सी लायटस ज्यो हातभर लांब आसतात त्यों अ अ त्यो युज करतात ताचो वापर केल्लो जाता मागीर अ आताच्या हेतुन ते नवें चार्जींगेचे बल्बज येल्या जें बल्बज आमी अ जेन्ना लायट आसता तेन्नाय वापरुंक शकता आनी जेन्ना लायट ना तेन्नाय वापरुंक शकता सो जेन्ना लायट अ आसता तेन्ना आमी ते पेटोवंक शकता आनी जेन्ना लायट वयत तेन्ना ते आपुणूचप पेट्टा सो आमकां तेका स्पेशली कांय करचें पडना ते आपुणूच पेट्टा अ दुसरें म्हणजे ते सिरीयल लायटज येता ज्यो वोताक व्हरुन जर दोवरीत जाल्यार ते चार्ज जाता तेका तेका पॅनल्स फिटेड आसता अ ना जाल्यार तसल्योच सिरीयल लायटज मेळटा पळय तेंतून रेडियम आसतात जे जेन्ना लायट आसता तेन्ना लायट ऐब्सॅार्ब करुन दोवरता आनी कळोख जालो क ते आपली लायट इमिट करता तेजो चड अ मोटो फोकस पडना बट अ ब बारीक बारीक कामा खातीर तेका वापर आमी करुंक शकता तशें पळोवपाक गेल्यार लोकांगेर सगळ्यांक सगळ्यात घरानी इन्वर्टर आसता अशें ना अ जेंचे कडेन आसात तेंका उ अ कांयच अ लायटीचो कांय अ लायट आसुूं नासूं तांचो कांय भंय नासता बट अ जेंचे कडेन इन्वर्टर ना ते हे बाकींचे अ जे आमचे अ पारंपारीक नाल्यार घरगुती उपाय आसा मेण अ मेणवातीं पणट्यो अ हें करतात